हमरा अपन गाॅंव बहुत नीक लागय छै आओर हमरा शहरो बहुत नीक लागै अछि जेकि हमर गाॅंव मे महादेव भूतनेश्वर मन्दिर महादेव के छै ओ सऽ ओ मन्दिरमे हम सभ पूजा करऽ लए जाइ छी महादेव के पूजा करब हमरा बहुत पसन्द छै ताहि दुआरे सऽ ओ तिल्हेश्वर महादेव हमरा सभ के बहुत नीक लागै छै हमर शहरमे ओ सु सुपौल जिला मे चिल्ड्रेन्स पार्क छै जेकि बच्चा सभके बहुत केलिए बहुत नीक छै आओर ओतय हम सभ सन रैब रैब कऽ जाइ छियै आओर बहुत मजा करै छियै ई चीज हमरा सभके बहुत नीक लागै छै जे हमर सभके जिला मे पार्क छै आओर एतय हमरा सभ के गाॅंव मे जिलामे जिला मे कपिलेश्वर मन्दिर छै जेतए कि ओहो महादेव के मन्दिर छियै तऽ हम सभ जाइ छियै पूजा करय लऽ ओहू मे हमरा सभ के बहुत नीक लागै छै